हां बड़े बड़ा बड़े शैल ऐ इत्थें रियासी आह्ली साइड कटरा कटरा रैह् रौहन्ने आं अस ते बड़े अस्पताल न बड़े शैल दवाईयां बमार होओ ते तुस जाई सकदे अस्पताल शैल शैल अस्पताल बने दा ते हां अ'ऊं बड़े बारी गेदी ते गोरमेंट अस्पताल बी ऐ इ'यां डाक्टर बी बौंह्दे जित्थें तुसें दस्सना उत्थें तुस जाई सकदे